औ औ औ थिनालि नि ए

औ मेन थारा गाननानै जिरायो मनदिराव दामाथ' बिदिनो बार'स' साराय बार'स' बिदि आरो ना आमफ्राय दख'ना सेटफ्राथ' डिस्काउन्ट डिस्काउन्टआ एसे जागोन बिदिनो पंसास थाखा एकस' थाखा खमाय जागोन आरो

औ औ खमायनो हागोन दे दखान आवनो दङ औ दखान आवनो दङ औ औ औ बासिनानै लांफैबानो जाबाय दख'नाखौ मा बायदिखौ लायो एसे उम उम औ औ

फैनानै लांफैदो औ औ औ उम दख'ना सेट सेट लांङो ना ओरैनो आगर गुबै दङ दाउराइ मोख्रेब दङ अबे मोनसेखौ लाङो लांबानो जाबाय आरो औ औ एसे डिस्काउन्ट लानोसै उम खमाय नानै हरखायो हरनायालाय आङो बिदिनो गांथाम गांब्रै लांगोन ना आरो नोङो औ औ दे